وعلیکم سلام جی ہاں جی ہاں یہ پھولوں کی دوکان ہے

جی ہاں ملٹی کلر روز وغیرہ جیسمین بھی ہے

جی ہاں

آپ گھر کے لئے چاہئے کتنا چاہئے آپ کو ہوں جی جی ہمارے پاس سروس بھی اویلیبل ہے اس کے چارجیز دیکھ رہے ہو جی ہمارے پاس کئی فلاورس میں بھی ورائٹیز موجود ہے ہمارے شاپ پر آپ آئیے دیکھیے اس کے حساب سے آپ کو چارجیز بولیں گے جی ہماری شاپ ایم ج ے روڈ پہ ہے

جی اچھی بات ہے جی آپ کو بیسٹ سروس ملیں گی ہمارے طرف سے اور بھی کئی ورائٹیز ہیں آپ ایک بار شاپ آئیے دیکھیے جی ہم آپ کو اس کے چارجیز بتائیں گے جی ہماری شاپ ٹین او کلاک سے فائیو او کلاک تک ٹین اے ایم سے فائیو پی ایم جی

جی اچھی بات